हैल्लो दिक्को में दयालेचक दा प्रौफैसर बोल्ला ना ते इक गल्ल करनी ही थुआढ़े कन्नैं इक सलाह् करनीं ही इक मौलबी होर न हां में दिक्खो इक ओह् कड्ढे दा ऐ जेह्ड़ा बी साढ़ै इध्दर चोरी चारी करग ठीक ऐ नी चोरी चारी करग ते ओह्दे हत्थ गै बड्ढी ओड़नें असैं ठीक ऐ नी तुस बी समझाई लैओ अपनें पिंड आह्लें गी समझाई लैगे ना क्योंकि अज्ज कल एह् ऐ कि चोरियां चारियां बड़ियां होआ दियां ते सरपैंच जी आक्खा दे हे तुस केह् करा ने ठीक ऐ ना मेरा फर्ज बनदा ऐ तोआनू समझानी कि कुछ होऐ चोरी चारी त सनायो ठीक ऐ ठीक ऐ शड्डेओ नी शैल उनेंगी मार मूर चाढ़नी उनेंगी कड्ढी देनां इद्धरा दा म्ह्ल्ले बिच्चा दा ठीक ऐ नी ठीक ऐ ठीक ऐ